جی نہیں ہماری کمیونٹی میں کوئی ایسا موقعہ تہوار یا واقعہ نہیں ہے جہاں ہم رقص کرتے ہیں اور یا پھر ایسا ہو کہ رقص کا اس کا اہم کردار ہے ہماری کمیونٹی میں اسے حرام مانا جاتا ہے جس کی بنا پر ہم رقص نہیں کرتے ہیں